जी हा इहो सभिनी खां सुठो थींदो की टैक्नोलॉजीअ जे बारे में ऐ उन जे उपयोग जे बारे में हिकु विषय हुजणु खपे हिकु अध्यन हुजणु खपे ऐं उन जो ॾाढो स्कूलनि में कॉलेजनि में बि ॿारनि खे टैक्नोलॉजीअ जे बारे में वॾनि खे बि टैक्नोलॉजी जे बारे में सिखणु ज़रूरी आहे छाकाणि त अॼुकल्ह जे ज़माने में टैक्नोलॉजीअ सां ई सभ कम थिए थो नई नई टैक्नोलॉजीअ सां ई नवा नवा कम थियनि था नवा आविष्कार थियनि था त टैक्नोलॉजी जे बारे में ॼाणु हुजणु ॾाढी ज़रूरी आहे अॼुकल्ह घर में कम करण वारा बि रोबोट आहिनि या ॿिया बि घणेई अहिड़ा उपकरण आहिनि जेके असांजो डेली लाइफ में कमु अचनि था उहे बि टैक्नोलॉजी आहे जीअं त अॼुकल्ह मोबाइल मोबाइल सभिनी जी ज़रूरत थी चुकी आहे मोबाइल में अॼुकल्ह एतिरा फीचर्स हूंदा आहिनि की उन्हनि जी ॼाणु हुजण बि ज़रूरी आ्हे मोबाइलन जे ज़रिए असां पंहिंजा घणेई कम करे सघूं था सरकार जो नयूं नयूं स्कीमू आहिनि इंटरनेट आहे ऐं मोबाइल जे ज़रिए असां ॾाढा कम करे सघूं था उन जी ॼाणु हुजणु ज़रूरी आहे टैक्नोलॉजीअ जो उजागर थियणु टैक्नोलॉजी जे बारे में सभिनी खे ॼाणु हुजणु ॾाढी ज़रूरी आहे